बाल बच्चा जे होइ छै तऽ बाल बच्चाके बड्डे मनायल जाइ छै बड्डेमे सभ बड्डेमे जेतना खेलौना तेलौना रहै छै आनि कऽ सभ पूजा करल जाइ छै बड्डेमे सभचीज केक उक काटल जाइ छै बड्डे मनायल जाइ छै बाल बच्चाके बाल बच्चाके जनम होइ छै पोसै पालै छै तऽ ओ ओकरा पढ़बै लिखबै छै ओकरा पढाइ लिखाइके तऽ की कयलक जे ओकरा फेर शादी विवाहके अथी मनायल गेल जे जवान होय गेल तऽ ओकरा शादी करयके व्यवस्था कयलक जे हँ आब हमर बच्चा जवान होय गेल तऽ ओकरा शादी उदी कऽ तैयार करल गेल जैसे शादी उदी करल गेल शादी उदी करि लेलक तऽ आब ओकरा केना बाल बच्चाकेँ फेर ओकरा विदागिरी करायल जाइ छै केना ओकरा कुटुमके आदर करल जाइ छै केना कुटुमके रखल जाइ छै ओसभ करल जाइ छै तऽ बाल बच्चाके फेर विदागिरी कराय कऽ जे आब की कयलक जे ओकरा भ भेज देलक भेज देलक बाल बच्चाकेँ तऽ जकरा जकरा होल तऽ बढिओँसँ कयलक जकरा नहि पैसा रहल तऽ उ तऽ कैसहू कऽ कोइ व्यवस्थासँ करबे ने करै छै लेकिन जे गरीबकेँ गरीब नहिता होइ छै अमीरकेँ अमीर नहिता होइ छै गरीब जखनि हम भगवान बनाय देलखिन तऽ भगवान जब गरीब बनाय देलखिन तऽ ग गरीबे नहिता निबाह करल जाइ छै आ मतवर रहै छै तऽ मतवरकेँ मतवर नहिता करल जाइ छै तऽ हमे अर तऽ स्स सही एकदम गरीब छियै कोइ व्यवस्था नहि छै जे ओ हमरा जे आदमीके ओ बेमारी छै धयने तऽ ओ तऽ ह हम्मे अकेला जेना मोन होइ छै तेना अपन बाल बच्चाके करै छियै चलबै छियै खिलबै छियै पिलबै छियै